ریاستی نقل و حمل کا معیار کافی حد تک درست ہو رہا ہے جیسے جیسے ہمارا ہندوستان ترقی کر رہا ہے اسی حساب سے ہمارے نقل و حمل کے ساز و سامان بہتر ہوتے جا رہے ہیں جیسا کہ ہماری حکومت بھی آج کل اس طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے کہ وہ نئی نئی ٹرینس کو لانچ کر رہی ہے اور نئے نئے منصوبہ بندی بھی عمل میں آ رہے ہیں مثئلاً ہمارے ہندوستان میں ٹرین سے سامان کو نقل نقل کرنا بہت آسان اور سستا مانا جاتا ہے ہندوستان میں ٹرین سے سامان کو ادھر سے ادھر لے جانا سب سے سستا مانا جاتا ہے اور ہر معیار کے حساب سے یہاں پر نقل و حمل کا معیار متعین ہوتا ہے آپ جس معیار کے ہیں آپ کو اپنے نقل و حمل کے لیے اس معیار کا ساز و سامان مل جائے گا